पात्रांव म्हाका न्हू वास्को वचपाक जाय आसलें एअरपोर्टार तुमी वचपाक शकता कितकें भाडें घेता थंय वसपाक पांचशें खूब म्हारग जालें मरे कुठ्ठाळेच्यान तुका वास्को वचपाक कितकें चड किलोमिटर ना मरे तें एक आट सात आट किलोमिटराक पांचशें रुपया हें खूब म्हारग आसा मातशें सवाय कर तिनशान पळय मरे तिनशान जावपाना हें पळय आ जाल्या दुसरें कडेन घेतलो जाल्यार पळय तिनशान पळय जातलें चारशें करता बरें तर चारशान जालें म्हाका न्हू थंय ए्रअरपोर्टार वचपाक जाय आशिल्लें हांगासरल्यान आ